हैलो नमस्कार हाँ तो कौन कौन कौन गाड़ी लेना है हमारे पास तो हीरो हीरो का गाड़ी हो गया है एच एफ़ डीलक्स है एस थ्री ए का बोलते है कि ए एक्स्ट्रीम है और पैशन प्रो है हाँ और का डिलक्स है स्प्लेंडर प्लस है स्प्लेंडर प्लस वह है बोलिए कौनसा आपको लेना पैशन प्रो तो वह प्राइस जो है उसका मिनिमम वह तो आईए ना शोरूम पर शोरूम पर आने के बाद न उसका प्राइस भी ओपन हो जाएगा आपको अब जैसे कि आपको कैसे लेना है कैश में लेना है कि लो फाइनैंस करवाना है अब जिस चीज़ का आप आईएगा शोरूम पर और उसके बाद देखिएगा देखने के बाद आपको जो पसंद पड़ जाए मान लीजिए कि आपका इच्छा अभी घर से है कि हम फैशन प्रो लेंगे ठीक है आने के बाद शोरूम पर आने के बाद जो है आपका दिल करेगा कि हम फैशन प्रो नहीं ले एक्स्ट्रीम ले ले क्या बोलते है कि डिलक्स ले ले होता है होता है इंसान को होता है कि शोरूम हाँ शोरूम हमारे मैनेजर साहब जो है हमारे मैनेजर साहब फ़िलहाल जो है ना फ़िलहाल हमारे मैनेजर साहब अभी घूमने गए हुए है ठीक है आपको जो भी चीजें बताईए हम उनसे बात करेंगे अच्छा अच्छा डॉकुमेंट आपको लगेगा आधार लगेगा वह आधार कार्ड लगेगा वोटर कार्ड लगेगा वह वह क्या बोलते है कि अगर फाइनेंस कराईएगा तो बैंक पासबुक लगेगा ठीक है और और क्या बोलते है कि अगर पैन कार्ड भी लगेगा पैन कार्ड भी लगता है फोटो लगेगा वैसा छः फोटो लग जाएगा हाँ कैश लीजिएगा ना तो आपको कैश में आपको जो है आधार कार्ड वोटर कार्ड और पैन कार्ड और फोटो लगेगा एक वह उसका एज अभी अठारह साल नहीं पूरा है नहीं तो अठारह मिनिमम तो अठारह मिनिमम तो अठारह साल उसका एज चाहिए तो सर तीन महीना बचा हुआ तो अठारह जैसे कि आधार में अगर शो कर देगा कि हाँ अठारह वर्ष हो गया है ठीक है वह तो हो अठारह अगर एज है अगर आधार में अगर शो कर देगा ना तीन महीने अगर बचा हुआ है जैसे कि वर्ष के हिसाब से जो होता है मंथली नहीं देखते हैं अगर ऐसे हो गया कि हाँ अठारह वर्ष पूर गया तो हो जाएगा फाइनेंस हो जाएगा अच्छा तब तो नहीं हो पाएगा तो आप अपने नाम पर करवा लीजिए ठीक है आईए हाँ हाँ नहीं नहीं ताजपुर वाला पर हम ठीक ठीक है रखिए